हमरासभके यहाँ टेलिविजनपर मिथिला भाषामे बहुत तरह तरहके रङ्ग बिरङ्गके गाना गाएल जाइत छै गाना गाएल जाइत छै गानासभ लोकके बड़ी पसन्द होइत छै जैसे शारदा सिन्हाके गाना हो गेल शादी ब्याहके पर्व त्यौहारके विद्यापतिके गाना हो गेल विद्यापतिके गाना भी सभ लोकके बहुत पसन्द आबैत छै जकरा घरमे महादेव महादेव उगना बनिके आयल रहथिन हुनकरो गाना बड़ी पसन्द लागैत छै शारदा सिन्हाके विद्यापतिके सभके गाना हमरासभके यहाँ बड़ा पसन्द करैत छै सभ आ मिथिलामे जैसे मोर मयूर बनाबैके पेन्टिंग करयके सभ देखाबैत छै बड़का बड़का कलाकार सभ आके पेन्टिंग कऽ कऽ के टीवीपर देखाबैत छै ओसभ देखैत छै सभ कोइ बड़ा पसन्द करैत छै